तुस मिगी अपने दोस्तें दे बारे च सनाओ हून थुहाड़े दोस्त किन्ने हे बचपन च थुहाड़े दोस्त कनेह् हे और बचपन च जेह्ड़े थुहाड़े दोस्त हे उं'दे कोला तुसें केह् सिक्खेआ और हून जेह्ड़े तुस कालेज टाईम पढ़ै दे जां इत्थुआं थुआढ़े जुनियर जेह्ड़े जां सीनियर दोस्त न थुहाड़े ओह् थुहाड़े कन्नै कि'यां रौंह्दे तुसें उं'दे कोला तुसें केह् सिक्खेआ मेरे मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अज्ज में तुसें ई अपने दोस्तें दे बारे च सनान्ना मेरे बड़े सारे दोस्त बचपन चा अज्ज तगर मेरी दस्स साल दोस्ती होई मेरे दोस्तें नै मेरे मेरे किश दोस्त न पंज छे दोस्त उं'दा नांऽ जि'यां कनव होई गेआ रोहित होई गेआ स्वयंम कार्तिक होई गेआ आदित्य होई गेआ रितेश होइया एह् बड़े सारे दोस्त न मेरे एह् बचपन शा मेरे कन्नै खेढदे रेह् अस बचपन च गुल्ली डंडा बैट बाल कबड्डी फुटबाल बगैरा खेढदे रौंह्दे इक घुम्मदे रौंह्दे हे जित्थै मन करै उत्थै जाना उठी बचपन च मनना नेईं इक दूऐ नै लड़ाइयां करनियां इक दूआ नां' चढ़ाई ओड़ना बगाह् चढ़ाई ओड़ना कि एह् एह् शरारता करदा जेह्का जैदा शरीफ होंदा उसी मराई ओड़दे हे अस ते अज्ज तक्कर साढ़ी दोस्ती इ'यां दस्स साल होई गे दोस्ती बरकरार गै कोई इ'यां भन्न त्रुट्ट निं होई ऐ भन्न त्रुट्ट निं होई ऐ कोई इयां लड़ाई निं होई ऐ महां बिच बिच बिच बिच तूं में होई जंदी तू तू में में होई जंदी भी बी साढ़ी दोस्ती अजतक इ'यां सलामत गै जि'यां साढ़ा मूड़ करदा मतलब हून ते अस इ'यां बड्डे होई दे जि'यां साढ़ा मूड़ करदा घुम्मना इयां प्लान बनांदे जंदे उठी घुम्मने ई घुम्मने ई जंदे उठी ते जित्थै मन करदा जि'यां हून पिछली अस बार अस गेदे हे मानसर नुहाड़े कोला पैह्लें गदे हे क माता बैश्नो हून असें जि'यां जाना पत्नीटाप भी श्रीनगर जाना मूड़ कीते दा साढ़ा हून जेह्के यू हून जि'यां कालेज च आई दा हून साढ़ी दोस्ती थोह्ड़ी इ'यां थोह्ड़ी इ'यां होई गेदी घट्ट बद्ध होई दी बा भी बी साढ़ी दोस्ती अज्ज तक्कर भज्जी निं ऐ भी जेह्के बचपन बचपन दी दोस्ती होंदी निं ओह् इ'यां पूरी उमर तक्कर चेता रौंह्दी कि बचपन दा दोस्त साढ़ा ते जेह्की दोस्ती ऐ निं अजकल हून जेह्के दोस्त बनदे बड्डे होइयै ओह् इन्ने खास निं होंदे जिन्ने बचपन दे दोस्त खास होंदे बचपन दी दोस्ती दी खासियत गै बड़ी सारी ऐ मतलब जि'यां ओह् जि'यां भ्राऽ जन होंदे भ्राऽ होंदे भ्राऽ कशा बी बड्डे होंदे जेह्ड़े बचपन दे यार होंदे ते आह्ली बी मतलब इ'यां बड्डे होइयै बी यारी ओह्बी ठीक होंदी बा इन्नी ओह् खरी बी निं होंदी जि'यां ब बंदे बिगड़ी बी जंदा सुधरी बी जंदा केईं जागत होंदे बगाड़ी ओड़दे जागतें गी किश होंदे सधारी ओड़दे ते जेह्के ते एह् जेह्का रोहित ऐ इसी खेढना बड़ा शौक ऐ इसी जित्थै फुटबाल लब्भी जंदा एह् उत्थै उड़की जंदा ते कन्नै गोशु कनव ऐ नुहाड़ा नांऽ इयां असें गोशु पाये दा प्यार कन्नै ते गेम खेढने दा बड़ा शौकीन ऐ ते जे स्वयंम ऐ नुहाड़ा नांऽ चुहा पाये दा असें ते इ'यां कार्तिक ऐ नुहाड़ा नांऽ इ'यां कार्तिक घुम्मना शुम्मना दा शौक बड़ा उसी ते मिगी बी बड़ा घुम्मना शुम्मना दा शौक ते फोन चलाने दा शौक गेम खेढ़ने दा शौक गेमां खेढने दा शौक फुटबाल खेढदे अस क्रिकेट खेढने दा बी शौक बड़ा असें ई फुटबाल खेल्लने दा शौक बड़ा इक टाइम पर अस क्लासां बंक करी करियै अस फुटबाल खेढदे हे कुसै गी जानना निं मन्नना निं नस्सी जाना फुटबाल खेढने गी क्लासां आह्लें गी मन्नना निं टीचरें गी मन्नना निं टीचरां पकड़ी पकड़ियै आह्नदियां असें ई आखदियां थुआढ़ी ऐब्सैंट लाई ओड़नी घरें आह्लें गी सनाई ओड़ना बा इ'यां असें गी डरांदे हे बा अस भी बी जंदे बेशर्म हे अस जंदे उठी हे घुम्मने गी बचपन चा जेह्के दोस्त न इक दो दोस्त न मेरे बचपन चा बचपन दा ओह् दोबारै लब्भेआ निं ऐ बा भी बी अस कोशिश करदे कि ओह् लब्भी जाह्ग जि'यां आर्यन होई गेआ जि'यां रणवीर होई गेआ अविनाश एह् दोस्त मेरे नर्सरी शा मेरे कन्नै पढ़े दे बा एह् अज्ज बी लभदे बा इन्ने नि ना न जिन्ने हून हून इं'दी दोस्ती चेता औंदी बा इन्नी नेईं औंदी ऐ ते चलो ठीक ऐ हून केह् सनांऽ तुसें गी